گذشتہ چند برسوں میں تفریح کیسے بدلی ہے مثال کے طور پر پہلے لوگ گانا بجاتے تھے ناچتے تھے اس کا جگہ ریڈیوں لے لیا اس میں آدمی گانا سنا کرتے تھے اور پھر ناچتے تھے سماچار وغیرہ بھی سنا کرتے تھے پھر اس کے بعد ٹی وی نے جگہ لے لیا آدمی ٹی وی دیکھ کے اپنا ٹائم پاس کر لیا کرتے تھے کبھی موویز دیکھ رہے ہیں کبھی کچھ دیکھ رہے ہیں کبھی کاٹون وغیرہ بھی دیکھ لیا کرتے تھے پھر اس کے بعد لیپ ٹاپ نے جگہ لے لیا پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں موائل نے جگہ لے لیا جو ہر آدمی کے پاس ہو چھوٹا ہو بڑا ہو سب کے پاس موائل ہوتا ہے تو موائل سے ہی ٹائم پاس ہو جاتا ہے گیم کھیلنا یا موویز دیکھنا اور بھی بہت ساری چیز دیکھنا